चाणक्य की नीतिशास्त्र किताब जो कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हँसी तो नहीं होती है पर उसमें कैसे जीना है जैसे लक अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो कैसे करना है जो अपना भी हो तो उसे उस टाइम पे त्यागना पड़ेगा अपने माँ बाप भी हैं तो अपने लक्ष्य के लिए अपने को त्यागना पड़ेगा अपना बेटा भी है तो अपने बेटे को भी लक्ष्य के लिए त्यागना पड़ेगा और सब चीज़ त्याग के अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होना पड़ेगा और वो उस किताब में एक ही ऐसा है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है उन्हें कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है भाभी से बात कैसे की जाती है भैया से बात कैसे की जाती है एक रणनीति है और उसमें समाज के बारे में बताया गया है कि समाज क्या चाहता है कौन अपना कैसा उपयोग करता है काम निकालने के लिए कैसे उपयोग करते हैं

उसमें ये भी बताया गया है कि जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं उससे सावधान रहना चाहिए और जो भी अपना दोस्त अपने को गलत चीज़ों के लिए डांटता है तो वो अपना है जो गलत चीज़ों के लिए अपने पे अपने को कभी नहीं डांटता वो अपना नहीं है ये उस किताब में बताया गया है और उसमें ये भी बताया गया है कि भई जो सही इंसान है वो तुम्हें सही राह बताएगा कभी भी गलत चीज़ों के ऊपर नहीं जाने देगा वो दोस्त हो भाई हो कोई भी हो गलत चीज़ों के लिए हमेशा बोलते रहेगा उस किताब में ये चीज़ें देखती देखने के लिए मिली मुझे हँसी वाली किताब तो मैंने नहीं पढ़ी है पढ़ी है पर ये हाँ